हाँ हिंदी भाषा तो सब सीखते हैं हिंदी सब लिखते हैं नेपाली भाषा कोई नहीं बूझता है न बेटा बूझता है न हम बूझते है न अगल बगल के लोग बूझता है न नेपाली भाषा बूझता है न बंगाली भाषा बूझता है हाँ यह भाषा तो हिंदी भाषा सब बुझ जाता है मेरी भाषा कोई नहीं बूझता है नहीं लिख पाता है सभी लोग हिंदी भाषा बंगाली भाषा नहीं बूझता है हिंदी भाषा तुरंत बूझता है हम भी लिख सकते हैं पढ़ सकते हैं मगर बंगाली भाषा हिंदी उर्दू भाषा बंगाल के लोग को तो आसान है बंगाल के लोग को आसान है जो लिख पढ़ सकता है पढ़ सकता है बेटी भी तो पढ़ सकता है मेड हम से नहीं पढ़ सकते हैं हम तो हिंदी पढ़ेंगे ना हमसे नहीं होता है